अभी तऽ हम मेडिकल रिप्रजेण्टेटिव जेना काम करय छियै जे कम्पनीमे छियै ओ शायद ओ नया कम्पनी यऽ एक साल पुराना कम्पनी यऽ एकरा मे तऽ कुछ हमरा यही कारण सोचिके हम काम करय छियै कि चलु एकरामे काम करते करते कुछ हमरा एक्सपेरिएन्स होतय जेकि हम कोइ बड़ा कम्पनीमे भी काम करियै बड़ा कम्पनीमे काम करय से की छै दूगो फायदा होइत छै पहला की छै जे अच्छा हमरा वेतन मिलत दोसरा की छै कि जादा समय तक ओकरा काम मिलैत रहय छै कोई दिक्कत नहि छै एहिमे दोसरा बात की छै जेना बड़ा कम्पनीमे जेबय बड़ा कम्पनीमे जाइके बाद एक्सपीरियेन्स जेना बड़ा कम्पनीमे जेबय ओना एक्सपीरियेन्स बढ़तै एक्सपीरियेन्स बढ़यके बाद की होइत छै भविष्यमे कभी भी अपनो कम्पनी आगू खोलि सकय छी किआकि छोटे आदमी बड़ा आगू जाइत छै अगर सीधा सादा चलल जाय तऽ नीचाँसँ अगर चलल जाय तऽ ऊपर जायमे आसान होइ छै अगर सीधा लु अहाँ ऊपर जेबय गिरयमे कोइ अथी टाइम नहि लागय छै एक बार मेहनत करिकऽ ऊपर चलना छै ऊपर चलयमे यहीं फायदा होइ छै कि अगर अहाँ नौकरी करय छी ककरो अन्दरमऽ तऽ काल्हि हमरो अन्दरमऽ कोई नौकरी करतय दोसरा छै अच्छा आमदनी अगर होतय तऽ घर परिवार सहीसँ चलतय घर परिवार चलना चाही सहीसँ साथमे कुछ पैसा भी होना चाहिए जेकि इमरजेन्सीमे काम आबय बस यहीसभ आओर की